हाँ जी नमस्ते हाँ दीदी हमें ज़मीन के बारे में आप से कुछ बात करनी थी प्रयागराज में चाहिए थी हमें ज़मीन झुरसी उरसी पर चार कमरे तैयार हो जाने चाहिए ऐसी जगह हो उसमें वह कमरा हो एक रहने के लिए और लेट्रिन बाथरूम हो जाए बाक़ी पार्क उर्क भी रहेगा तो ठीक रहेगा वह भी रहेगा तो ठीक है बीस लाख तक हो जाए तो ठीक है कम नहीं है इतने में अड्जेस्ट हो जाए तो अच्छा है हमारे पास बजट भी इतना है इसी लिए तो आप कर रहे है ना कि आप हमारा जो बजट है उसमें एड्जेस्ट करवा देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा ठीक है हाँ प्लास्टर कलर वह तो होना ही है ना हाँ ऊपर भी बनेगा

नीचे चार रूम रहेगा और वह किचन लेट्रिन बाथरूम यह सब रहेगा और ऊपर भी दो कमरे रहेंगे हाँ चाहिए तो हाँ तो उसका पैसा अलग से लगेगा और टायल्स वग़ैरह भी करना है इसमें कितना लगेगा इतना तो नहीं हो पाएगा और कम कर दें तो ठीक है आप से बात कर रहे हैं आप कम करवा कर देखिए हो नमस्ते वहाँ का मोहल्ला मोहल्ला कैसा है रस्ता वहाँ का ठीक है

नमस्ते